हाँ जी हमारे पास रोजाना बीस से इक्कीस घंटे बिजली आती है बिजली कटौती के विभिन्न कारण है कभी कभी मौसम परिवर्तन होने के वजह से बरसात आ जाती है तो इस प्रकार बिजली नहीं आ पाती बारिश में और ज़्यादा तेज हवा चलती है आंधी फिर भी बिजली पर उसका प्रभाव पड़ता ही है हमारे जीवन इस प्रकार मौसम में परिवर्तित होने कारण बिजली कटौती होती है